उल्सहानगर असांजो सम मुंहिंजो होम टाऊन आहे उल्सहानगर जा पंजई नंबर पंहिंजे दरॿारुनि लाइ फेमस आहिनि जींअ त चालीहो साहिब आहे पंजें नंबर जो चालीहो साहिब आहे झूलेलाल जो मंदरु आहे ऐं पंजें नंबर में साईं टेऊंराम जी दरॿार आहे ऐं जे सम साईं टेऊंराम जी दरॿार वटि टे नंबर ते साईं धरमदास जी दरॿार आहे तंहिंखां पोइ हिते बिरला मंदरु बि आहे ऐं पंहिरिएं नंबर में बि चालीहे साहिब जो मंदरु आहे तंहिंखां पोइ हरु हिकु हरु हिकु घिटीअ में हरु हिकु एरिआ में कोई न कोई सिधो मंदरु आहे जिते तव्हांखे भॻवान जी भक्ति ऐं पूॼा थी वेंदी आहे ॿियो ॿियो शहरु मुंहिंजो उल्सहानगर शहरु मूंखे इन करे वणंदो आहे जो हुते तव्हांखे सिंधी खाधा तव्हांखे दिलि खोले मिलंदा आहिनि तव्हां सुबुह जो उथण सां ई तव्हांखे कोकी दाल कोकी मिलंदुव ऐं दाल पकवान मिलंदुव तव्हांखे सीरो मालपुड़ो मिलंदो सन्हा पकौड़ा मिर्चाई पकौड़ा ऐं शाम जो तव्हांखे छोला ढबल मिलंदव पेटिस छोला पेटिस मिलंदव कारा मटर ऐं ब्रेड मिलंदव ऐं तव्हांखे शाम जे टाइम में ॿिया के अनगिनत नास्ता मिलंदव जेके तव्हां खाई करे दिलि ख़ुशि थी वेंदी तव्हांखे इन करे मूंखे पंहिंजो शहरु उल्हासनगर ॾाढो वणंदो आहे